ہم جس علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہار کا سیمانجل کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سیلاب سے بہت ہی زیادہ متاثر علاقہ ہے ہمارے سیمانچل کے دیہات میں اور گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کو چلایا جاتا ہے لوگ طرح طرح کے کام کرتے ہیں الگ الگ کاروبار کو یہاں چلایا گیا ہے اور ان کو قائم کیا گیا ہے ان کی اچھی خای تعداد ہے کیونکہ قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمت اور وسائل سے مالا مال کیا ہے ہم یہاں ان میں سے کچھ کاروبار کا ذکر کرتے ہیں جیسے چاول اور سرسوں کے تیل کا میل جس میں چاول تیار کیا جاتا ہے جس میں سرسوں کا تیل تیار کیا جاتا ہے اسی طرح کپڑے کا کاروبار پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی بڑی مقدار میں ہوتی ہے اسی طرح مکھانہ کی کھیتی باجرا مکئی کی کھیتی اور جو ہے باجرے کی کھیتی تورئی کی کھیتی اور ساگ سبزیوں کی کھیتی ہمارے یہاں شروع کیے گئے ہیں